हेल' औ राजा ना अ थार माने खबरा आङो बेखौनो सोंहरनो नागिरदों खि नोंसिनि क'क्राझाराव आं थांनो गोसखांदोंमोन आरो ना दासान्दि बोथोरफ्रा माबायदि ओरैनो

बेनि थाखायनो सोंहरनाय जादोंमोनखि नोंसिनि आं माबानिफ्राय बुंदों आरो ना मुम्बाइनिफ्राय खोनानो मोनो बिदिनो नोंसिनि आसामावहाय बिराथ दैया बांसिन मिन्थिनो मोनो नालाय सोंहरनाय जादों आरखि ओंखायनो आं माने दे बुं क'क्राझाराव थांनानै थांग्रोनोसै आमफ्राय सान्दों ओरै खोनानाय बायदिब्ला सरलपाराया बिराथ मोजां अमफ्राय दा नुयो खोनायोबो दायो बेनिखायनो नायनो लुबैदों आरोना बेयाव बेरायनो लांनो लुबैदों अमफ्राय बहा बहा थांनाय जायो बोथोरा मोजांब्ला बोथोरा मोजां बा माने बेरायगोन बहा बहा थांनाय जायो

औ औ ओरैनो जेन'बा बे सरलपारा जायगायाव थांनानै थाबायनानैबो बेरायथावना जायगा दङ ना गारिजोंनो बेरायजोबनो हायो हायो ना

ओरैनो बोथोरा जेन'बा अखाफोर हायोब्ला जायगाफोरा माबायदि जायो अखा बोथोरावथ' जायगाफोरा एसे अबबा अबबा जायगाया बिराथ माने गाज्रि जायो बहाबा इसिबां माने जाया नालाय अखा हायोब्लाबो जायगाफोरा लेथ्रा जाया बेरायनो हाथावना जायो अखा हायोब्लाबो बेफोरखौ आरखि ना जायो जायो आरो ना

मोननाय नङा आरो ना अ मानो होनोब्ला

थांग्रोनोसै थांनानै जेन'बा बोथोरखौ नायै नायै बेरायनोसै आरो ना जे दिना बोथोरा गाज्रि बे दिन जेन'बा बेराय हैला बोथोरखौ नायै नायै बोथोरा मोजां जायोब्ला बेराय हैगोन बेरायनो हागोन आरो ना दे बिदिब्ला होमब्ला थांग्रोनसै आरोना आं थाङोब्ला नोंनो खबर हरफिनगोन हा साननै से उनाव आमफ्राय थांनायाथ' थांखागोनखा नालाय आमफ्राय थांनानै ओ जों क'क्राझारावनो थागोन अमफ्राय बोथोरनि सायाव जेन'बा बोथोरखौ नायै नायै बेरायनसै आरो ना औ बोथोर गाज्रिथारब्लाथ' जेन'बा दाथ' जेङो मिन्थिगौ र' दाथ' बोथोरा ओ दैज्लां बोथोर आमफ्राय बोथोरखौ नायै नायै बेरायनोसै बोथोरा जुदि ओंखारनो हाथावैथार जेन'बा अखा बारहुंखा बिदि जेन'बा जायोब्लाथ' बहा बेरायनो हानो आरो ना आमफ्राय बेरायथाव दिनखालि जेन'बा अखाफोर गैयाब्ला होमब्ला बेरायनोसै आमफ्राय अखाफोर बाराब्ला थाथ'नोसै बिदि आरो होमब्ला आङो नेंनो खबर हरफिनगोन

औ औ औ

दे दे दे दे होमब्ला ना दोनथनसै आंबो औ औ दे औ